अगर मैं आपको भारत में जो कलाकार हे उनके बारे में बताऊँ तो भारत सरकार उनको बहुत मतलब महत्व दे रहे हैं उनके लिए बहुत अवसर भी हो रहें हैं हैं लेकिन हमारे जो देश में जो लोग हैं वही उनको ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे जैसे कुछ लोग हैं वह हमेशा डाक्टर इंजीनियर के पीछे ही पड़े हैं लेकिन जो कलाकार हैं वह भी उतना ज़्यादा वैसे आपको मतलब लेकर देंगे आप समज नहीं सकते बाहर की देशों में इतने ज़्यादा जो कलाकार को इतना ज़्यादा महत्व दे रहे मतलब बहुत ज़्यादा लेकिन उनके बराबर में हमारा देश थोड़ा पीछे रहेगा क्योंकि हमारे देश में लोगों की सोच ही बहुत गलत है और भारत सरकार दे रहे हैं और उनके लिये और भी देना चाहिए और भी देना चाहिए क्योंकि अगर हमारे जो देश की जो कला है हमारे देश के जो परम्परा संस्कृति यह सब अगर हम कला के माध्यम से शिल्प से मध्यम से अगर हम न दिखाएँ तो हमारा देश का जो परम्परा संस्कृति वह घट जाएगा वह लुप्त हो जाएगा तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से देना चाहिए और भारत सरकार को और ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण मतलब जो अवसर होते हैं वह कराना चाहिए अगर ऐसे आप भारत सरकार करेंगे तो हमारे देश में जो कला है वह ज़्यादा से ज्यादा उन्नत होगी और हमारी भारत की भी जो स्थिति है ओ भी उन्नत होनी चालू हो जाएगी